बचपन के समय से ही संगीत से मेरा एक अलग लगाव रहा है मुझे संगीत सुनना काफ़ी पसंद है और इसी विषय के बारे में बारे में मैं एक चर्चा करना चाहूँगा जो कि मेरे फोर्थ क्लास की थी जब मेरी मैम ने मुझे कहा था कि आपको एक छब्बीस जनवरी के प्रोग्राम में आपको एक गाना गाना है तो उसके लिए मैंने एक मेरे देश की धरती गाना चूस करके मैंने स्टेज पर गाने का फैसला किया था पर वो मेरा बिल्कुल बिल्कुल नया पहला अनुभव था जो कि मैं काफ़ी सारे लोगों के सामने स्टेज पर गया था और उस टाइम उस टाइम पे बहुत नर्वस हो गया था क्योंकि पहली बार मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा और वो सारे के सारे मुझे देख रहे थे तो मैं काफ़ी नर्वस हो गया था और मेरा परफॉरमेंस भी ज़्यादा ठीक नहीं गया था बट परफरमेंस के बाद में जो तालियाँ बजीं उससे मुझे काफ़ी उत्साह मिला तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था